हाँ कहलहुँ जे हॉस्पिटलमे कि दिक्कत होइ छै हॉस्पिटलमे दिक्कत कि सब होइ छै हँ हँ हँ दिक्कत छै से समैएसँ अएबै समैएसँ अएबै तनिए ओतऽ ज्यादा दिक्कतो छै ज्यादा भीड़ो छै ज्यादा पेशेन्टो छै तनिए समय लागतै जी हुँ भीड़ तऽ भी तऽ भीड़ बहुत छै कि कम छै तऽ ओहिदिनसँ कतेक टेन्शन कतेक टाइम लागतै ओतऽ कतेक देरी लागतै दुइ चारि घण्टा दुइ चारि घण्टा लागि जेतै डाक्टर डाक्टर साहेब कै बजे बैसै छथिन हँ टाइम छै तऽ तऽ डेढ़ दुइ बजे तक देखि लेथिन हँ डाक्टर साहेब डाक्टर साहेब तऽ लेटेकऽ आबै छथिन सएह ने दस बजे तक नम्बर लागि जेतै दस बजे तक

तऽ ओ हॉस्पिटलमे कम्पाउण्डर कै गो छै छथिन आठ गो तक तब नहि ज्यादा टाइम लागतै ठीक छै तब हमहूँ आबै छी पेशेन्टके लऽ कऽ हॉस्पिटलमे हँ हँ हँ हँ तऽ पेशेन्ट छै हमरा पास दुइ गो तीन गो लऽ कऽ हम आबै छी देखा देबै राखौँ ठीक